एकटीह मई उणिवीह सौ चोवंजा ॿ जून ॿ हज़ार

टेवीह नवम्बर ॿ हज़ार चोवीह ऐं हिक डिसम्बर ॿ हज़ार पंजवीह